कोण उलयता हां हॅलो हय हय आं सांगात सांगात आं आमचे कडेन न्ही शळेवटे आसात बांगडे आसात मागीर काळुंदरां आसा खरबटे आसा आनीक इस्वणय आमी विकतात कुल्ल्यो आसात आनीक आनीक हय हय सुंगटांय आसा सुंगटांय टा टायगर सुंगटां आसा वाय्ट सुंगटां आसा आनीक आनी कितें जाय तुमका हय साय्जीन तुमकां मोठी बारीक सगळीं मेयटलीं सुकी आं कशीं किलो अशीं ना पूण आमची वाटी आसात हय हय हय हय फ्रॅश सामकी कालच हाडला कालच सुद्दां न्ही सकाळींच हाडल्या आमी हय हय सुके बांगडे आसा सुंगटाचो आसा मागीर तुमका जाय तशे इस ह्येयी आसा मोड मोडसोय आसा हय बांगडे आसात पळय ते मोठेय आसात आनी बारिकूय आसात तुमका कितें जाय आसलें हय हय जोबूय आसात काल्वांय आसात इसवण आसा तो एक किलो सयशीं रुपया आसा फूल्ल घेतलो जाल्यार तुमका एक दोन हजार ते पडटले हय दोन हजार बी अशे पडटले आं हां तुमका कितली ऑर्डर दिवपाची आसा पळय तें हांवें नोट केल्लें आसा ते प्रमाणे हांव तुमका धाडटां मागीर हां बरें